थांनाय बोसोराव जानाय जाथाय होन्नानै बुङोब्ला बेखौनो बुंनो हागोन जे जोंहा नैबे जिनाकि लकदाउन बेखौथ' गासिबो सुबुं माहारियानो मोनथिखायो लकदाउनआव खर' लकदाउनआव जाहैबाय जोंनि बुहुमाव मोनसे गिख्रंथाव बेराम जायखौ जोङो कर'ना होन्नानै बुङोब्लानो मोनथिजोबो

बे समाव बे जेब्ला कर'ना बेमारा सोमजियो बुहुमनि जेरावबो गोसारो अब्ला बयबो सुबुं माहारियानो गावखौनो गाव एरैबायदि सांग्रान्थि जानो गोनां जादों जेराव जोङो जानाय थानाय गासैबो बिथिङावनो गावखौनो जोबोर सांग्रांथि लाखिनो गोनां जादों सासेनिफ्राय गुबुन सासेनि माबा मोनसे मुवा एबा बेसाद हरनायावबो जोङो एरैबायदि सांग्रांथि जानो गोनांथि जादों बे आरो जानायनि बेलायावनो होन

माने एरैबायदि मानसिफोरखौ गिनाय बा सांग्रांथिआव लाबोनो हादों बेखौ माने आंनि बेलायाव आं बुंनो हायो होन्नानै जेब्लानाखि आंनि जिउआ जोबजासिम बि खोथाखौ माने जेब्लाबो बावनो हानाय नङा माने जेब्ला आं जोनोम जानायनिफ्राय दासिमाव जेबो खोथाखौनो एसेबां माने खोथा बाथ्रा बा जाथाइआनो बुं आरो आं जेबो एसेबां माने गिथावना बायदि खुंथाव बा गोसोआव थाथाबनाय बेबादि जेबो जाथाय आंनि जिउनि बेलायाव जाबोफेराखैमोन नैबे जिनाकि जोङो गिख्रंथाव बेमार कर'नानि टाइम माने बेखौ आङो बुंनो हायो